अ आयं माबा मोन ना अ आं दिदोम बुंदों ओमफ्राय आय आयंआ बहा दङ दा अ ओमफ्राय ओरैनो खबरफ्रा मोजां ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय मारै मारै सलिदों हरै आखा सानदुं आं मोननो हागौ आं माने गोबाव थारसै मोन नालाय क'क्राझार आव थाङैया ओमफ्राय दा थांनो सानदों आरो बिखायनो ब्रै आखा फोर दै बाना अखाफ्रा बारा नामा आदैमोननाबो लोमदोंमोन नामा न' फोराव आयं मोननियाबो न'आ फोरा लोमदोंमोन नामा दै बाना

थांगोन आङो बै नेक्स सफ्तायाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय औ औ बिदिबाथ' मोजांआनो आरो

औ ओमफ्राय गारि मथरफ्राथ' मोन जेबो फ्रब्लेम गैखाया ना मोनखागोन

औ औ आं नेक्स सफ्थायावनो थांगोन ओमफ्राय खिनथा हरगोन आरो आङो मोनहै बानो औ औ दे होनबा आयं दे थांबा लोगो मोननोसै होनबा औ आयं मोजां आनो थांबा लोगो हमननोसै दे औ औ दे